हॅलो अमेझोन हां तर पयर हांवें तुमच्या कडल्यान एक पॅन ऑर्डर केल्लें पारकर जी ओ थ्री सिक्श्ट फाय कितें तरी नांव गोल्डन कलरचें आशिल्लें पळय तें पॅन तें पॅन जें तुमी धाडला पळय इतलें सुंदर आसा भरपूर आवडलें तें पॅन इतलें बरें तें स्मूड बरयतां सामकें की बरोवपाक सुद्दां सामकी मजा येता फाटल्या दोन दिसान तें पॅन इतलें बरयतां तें पळोवन हांवें दोन काणयो बरोवन काडल्या तितल्या वेळार इतलें सुंदर तें त्या पॅनाचें लिखाण आसा तें पॅन जेन्ना आयलें पळय तुमचो तो मनीस डिलीवरी घेवन आयलो इतल्या बऱ्या पद्दतीन तांणे फोन केलो एड्रेस विचारलो खंय येवप कशें येवप तें विचारलें आनी योग्य जाग्यार तो सारको पावलो बेश्टो फोन करून तापलो बी ना आयलो त्या जाग्यार थंय रावलो म्हाका फोन केलो हांव भायर आयलों हांवें ताका पयशे दिले आनी तें पार्सल घेतलें पार्सल दितना ताणें म्हाका दाखोवन दिलें हें पळया की काय बरें सिल्ड पॅक केल्लें आसा खंयच त्या पॅकिंगाक डॅमेज ना आनी तो म्हणूंक लागलो जाय जाल्यार आपूण तुमच्या समोर तें उगडून सुद्दां दाखयता थंय तें पॅकींग इतले बरें आसल्या कारणान हांवें ताका सांगलें तूं आमच्या समोर उगडून दाखोवं नाका हांव तें घेता इतलें सुंदर तें पॅकींग आशिल्लें घरा आयलों आनी थंय तें मार्क केल्लें आशिल्लें की हांगा कट करा म्हूण त्याच जाग्यार सारकें कट करून तें पॅकेट आसा तशें म्हज्या हातान आयलें तें ओरिजिनल पॅन पारकर सातशे रुपयाचें पॅन सारके ते पारकर पॅनाचें पॅकींग सुद्दां वेवस्थी आसलें आनी ताजेर सिरियल नंबर एम आर पी सगळें म्हाका वेवस्थी दिसलें तें पळोवन हांवें मागीर कातर घेतली आनी तें पॅन बॉक्स ओपन केलें ओपन केल्या उपरांत भितर तें पॅन काडप सुद्दां इजी आशिल्लें चड किचकीट जाली ना पॅन कशें आतां तें उगडपाचें खंयच्यान आनी भायर खंयच्यान काडप हेंच कळना पूण हें पॅन इतलें वेवस्थी आशिल्लें की सहज सोंपे पद्दतीन तें उगडलें पॅन भायर काडलें भायर काडले उपरांत पळयले जाल्यार रिफील वेगळ्या सायडीन आशिल्ली सो ती रिफील काडून पॅनान घातली सारकी फीट जाली आनी त्या पॅनान हांवें बरोवपाक सुरू केलें दोन दीस जाले हांव तें पॅन वापरता बऱ्या पद्दतीन तें पॅन बरयतां पयर कितें जालें एक दीस पयलीं तर म्हाजें माजर टेबलार चडलें आनी तांणे पॅनाक त्या उडयलें सकल म्हाका दिसलें आतां जर पॅन सकल पडलें जाल्यार श्यूअर चेंप पडटा नाल्यार कितें इंक गळपाक लागतली किंवा हें मोडटली स्प्रींग मोडटली अशे खूब कितें कितें विचार आयले तकलेंत तेन्ना खरें पळयलें तेन्ना कळ्ळें की कांयच तशें जावंक ना पॅन एकदम बऱ्या भशेन आजूनय बरयता एक चेप पडूंक ना खंयत स्क्रेच सुद्धा येवंक ना सो झरको बी पडला अशें कांयच जावंक ना सो वेवस्थीत पद्दतीन तें पॅन आजून बरयता आनी आजून हांव तें वापरतां तें तुमकां हेंच सांगपाक हो रिव्यू दितां की बरें पॅन आसा बऱ्या कंपनीचें आसा ओरिजनल आसा थोड्या फावटीं मार्केटांत कितें जाता तर ओरिजनल कंपनीच्या नांवार डुप्लिकेट पॅनां विकलीं वता पारकराचीं कितलींशींच डुप्लिकेट पॅनां आयन मार्केटान मेळटा सो तो एक भंय उरता मनान की बाबा आपूण ऑर्डर केलां तें पॅन ओरिजनल खरें आसा काय बेश्टें फोटकिरें पॅन म्हणून तो भंय आशिल्लो बट आतां तें पॅन एकदम बऱ्या पद्दतीन आसा ओरिजनल सारकें पॅन आसा ताका सिरियल नंबर बी आसा आनी पॅकेजींग डेट प्लेस ऑफ मॅनुफॅक्चरिंग खंय तयार जाला तें बी सगळें दिल्लें आसा तर बरें दिसलें म्हाका पॅन वापरून थँक यू